आं हॅलो सांग कसली भाजी जाय मेथयेची मेथयेची आज बरी बरी फ्रॅश मेथयेची भाजी आसा तांबडी भाजी आसा आनीक मुळ्याची भाजी आसा मुळो बरो फ्रॅश आसा आनी चिटकी मिटकी आसा वालपापडी आसा गाजर आसा ताजे ताजे तेंडली आसा थोड्यो जाय तुका तेंडली गाजर आसा गाजर आसा बरें फ्रॅश आसा व्हडले मोठे गाजर आसा गाजर गाजर किलांनी विकता मॅडम आमी वीस वीस रुपयाचे आसा पन्नास रुपयाचे आसा साठ रुपयाचे आसा शंबराचेय आसा तुका कितले जाय हां भेंडे आसा गांवठी भेंडे आसा कितले जाय तर तुका वांयगीं आसा पूण ही तालिगांवची वांयगीं हां तुका कसली जाय आशिल्लीं बारकेलीं आं भर्त करता तसली वांयगी तीस रुपया तीं वडली मोठी नी तीं तीस रुपया धरता एक वांयग्याचें मोठें आं जाणा खबर आसा तूं सदचें नी आमचें ऑके आं तेंडली जाय म्हणटाली नी तेंडली बरें पावकील तेंडली दिता आतां तुवें गाजर एक किल जाय म्हणला पावकिल तेंडली आनी कितें जाय तुका भेंडे एक वांयंगें तीस रुपयाचें वांयगें आनी भेंडे भेंडे एक किल भेंडे घालत आसा ते ताजे आसा बाय ताजे आसा ते हां आं हय हय जाणा बाय जाणा हांव तुका आतां टॉटल सांगता एक किल गाजर एक मोठें वांयगें तेंडली भेंडे आनी आनी कितें जाय म्हणलें तुवें आं सगळें मेळून तुजे देडशी रुपया जाले हां धाडून दिता बाय हां आं देव बरें करू